नहि हम पढ़ल छी नहि लिखल छी हम मुरूख छी गेलहुॅं अथी पढ़ल लिखल नहि छी मुरूख छी गेलियै भक्तिमे तऽ पंडी जी बोललनि तऽ वएह सुनलहुॅं सीखलहुॅं तऽ शांति रुक शांति बनाके घरमे रखलहुॅं बाताबरण शांति झगड़ा लड़ाइ सासु पुतोहु मे नहि होइके चाही बाताबरण शांति होइके चाही झगड़ा लड़ाइ नहि होइके चाही व्यवहार बढ़िऑं होइके चाही केकरो से नहि झगड़ा लड़ाइ मारा ठठ्ठी होइके चाही अपन काम धंधामे लागल रही अपना बोनि दुःखमे अपन लागल रही अपन व्यवहारमे अपना अथीमे लोटैत रही कथी लए दोसरके खिस्सा करब पिहानी करब नहि झगड़ा करब नहि लड़ाइ करब नहि अनकर खिस्सा सुने जायब नहि अनकर खिस्सा सुनब खिस्सा सुनय सऽ देहमे खराबिए होत एगो सुनली दूगो कहली एसे बढ़िऑं हम कथी लए केकरो लग जायब अपना भगबान रोजी रोटी लगेने छथिन ओही रोजी रोटीमे लागल रहब कथी लए जायब दोसर लग दोसर बला उलझन सुनब जे हमरा ओहिसॅं बात बढ़त से हम कथी लए जायब काम केलहुॅं अपना खेत गेलहुॅं खेतमे मजदूरी करय गेली खुरपी लऽ लेली कोइ गेल चल गेली बोने करय लए करय कटनी करयके रहल हँसुआ लेली केकरो संगे चलि गेली काटे ही लेल कथी लए केकरो लग जायब नहि भैल तऽ एगो बकरी है बकरीके लऽ लेली बोरा आ चल गेली घास आनय लए कथी लए दोसर लग जायब जे बाजय की किछु बजै जायत किछु तऽ के बोललक तऽ फलनी चिलनी कथी लए अपना रहै छी काममे लागल भगबान देने छथिन हाथ पएर जे देलियौ हाथ देलियौ हन काम करे लए गोर देलियौ जे बुलिके जो अपन काम कर दोसर लग नहि बैठ नहि दोसरके खिस्सा सुन अपना व्यवहारमे लागल रहऽ दोसरके बाताबरण नहि सुन बोनि लगलहुॅं बोनि करे जो नहि बोनि लगलहुॅं अपना घर द्वारमे रहऽ दोसर लग बैठे कथी लए जेबै दोसर लग खिस्सा कथी लए करबै खिस्सा करय सऽ देह पर खराबिए है दोसरके खिस्सा सुनलहुॅं आ सुनब खिस्सा बोलेके एगो बोलली दूगो तऽ कहते वएहके बोललक तऽ फलनी चिलनी एसे बढ़िऑं अपन काममे लोटाइत रहब भगबानके कृपा से कथी लए जायब केकरो लग अपन बोनि दुःखमे लागल रहलहुॅं एहिसे बढ़ि शके कथी कहब कतौ जायब हम तऽ अपन खेत केलौं खेत बटैया बटैया लऽ लेलहुॅं हँ बाभन ब्राह्मण बला ओय खेत मे अपन लागल रहै छियै दुनिया दुःख मे अपन लोटैत रहै छी आर हम कतौ जैब